हैलो मेरा नांऽ आकाश राणा ऐ मै रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रैह्ने आह्ला बंदा आं ते अच्छा जी कारोबारै दी गल्ल ऐ ते मै तुसें सनानां इत्थें साढ़ै जिस जित्थें साढ़ा घर ऐ इत्थें इक हॉस्पिटल आई गेआ सब तू पैह्ले ओह्दे बाद आई गेआ तुं'दा यूनिवर्सिटी आई गेआ डीडी पी एस स्कूल आई गेआ जेह्दे वजह् कन्नै साढ़ा कम्म इत्थें हर इक चली सकदा सब तों पैह्ले मै तुसेंगी में सनाना अपनी यूनिवर्सिटी दे बारे च कि अगर यूनिवर्सिटी ऐ साढ़े इत्थें ते अस अपनी इक स्टेशनरी शाप बी खोली सकदे अगर ओह् बी खोलियै चली जंदी साढ़ी इत्थें हर इक चीज़ केइयें पेन लैना पौंदा केइयें फार्म भरने केइयें प्रिंट करना बड़ा किश करना पौंदा एह् चीज़ां असें एह्दे कन्नै असें फायदा पैह्ली गल्ल दुई गल्ल आई साढ़ी हास्पिटल दी ते दिक्खो कोई बंदा मरीज़ ओह् आया कोई बंदा ओह्दे कन्नै जेह्ड़े रिश्तेदार होने ओह् बाह्र आइयै रुट्टी खाई सकदे अंदर मरीज़ै गी ते सब किश थ्होई सकदा ओह् गल्ल अलग ऐ चलो हास्पिटल आह्ले देना जेह्ड़े उन्दै कन्नै आए दे होंदे उनें सारें गी बाह्र रुट्टी खानी पौंदी आइयै ते साढ़ै इद्धर ढाबे शाबे जिन्ने बी हैन ते ओह् बी चली सकदे चलदे न अराम कन्नै मतलब कि चली सकदे दुई गल्ल आई साढ़ै इत्थें स्कूल न डी पी एस स्कूल न बगैरा बगैरा इद्धर बी साढ़ै डी पी एस स्कूल दे बच्चे जेह्ड़े आंदे सी बाह्र किश बी खाने खूने गी साढ़ै ढाबे बिच्च कोई अपनी दकानां होई गेइयां इ'यां कोई अंडे आह्ली दकान होई किश बी होइ गेआ फ़ास्ट फ़ूड दा किश बी होई गेआ सब किश खाने आंदे बाह्र ते साढ़ी सब तों इक गल्ल तुसेंगी सनान इत्थें बंदा कोई रेह्ड़ी बी खोल्ली ओड़ै कोई बी गन्ने आह्ली रेह्ड़ी खोली ओड़ै उत्थें बी कम्म चली जंदा ऐ जिन्ने बी लोग आंदे हॉस्पिटल दे यूनिवर्सिटी दे स्कूलें दे मुड़े जिन्ने बी आंदे मुड़े कुड़ियां जो बी आंदे कम्म करने आह्ले हॉस्पिटल बड़े बंदे होंदे ओह् बी जेह्ड़े हास्पिटल दा जेह्ड़ा जिन्ना कम्म करने आह्ला स्टाफ होंदा सारे बंदे इत्थें आइयै जूस बी पींदे गन्ने दा जूस बी पींदे हर इक चीज़ ते मै तैनु तुसेंगी एह् गल्ल सनाई सकनां कि साढ़ै इत्थें हर इक दकान चली सकदी एह्दी वजह् कन्नै इस हॉस्पिटल दी वजह् कन्नै इस डी स्कूल दी वजह् कन्नै इस यूनिवर्सिटी दी वजह् कन्नै हून दिक्खो साढ़ै इद्धर इक गेस्ट हाउस न सारें न गेस्ट हाउस बनाए दे घर कोठियां जिन्नै जिन्नै बनाए दे इत्थें जनाब कमरे बी लग्गी जन्दे कमरे की लग की के जेह्ड़े हॉस्पिटल लोग आंदे रौह्न जिनें जिनें सौने नेईं थ्होंदा उनें केह् करने बाह्र कमरे लैने तुप्पने पैह्ली गल्ल अटै जिन्ने बी होंदे मरीज़ै कन्नै बंदे आए दे होंदे ओह् बाह्र आइयै कमरा लेई लैंदे जिन्ने दिनें आस्तै उन्दा मरीज़ हॉस्पिटल होंदा जिन्ने चिर धोड़ी ओह्दा लाज चलदा ठीक ऐ ते होर मै इक चीज़ होर बोलना तुसें कि हॉस्पिटल ते चलो ठीक अच्छी गल्ल ऐ हॉस्पिटल दे बिच्च जिन्ने बी बंदे कम्म करदे हास्पिटल चला दे जेह्ड़े उत्थें नौकरियां करा दे ओह बी बंदे किश ऐसे बन्दे होंदे जिनें बाह्र कमरे नेईं थ्होऐ दे होंदे ओह् बाह्र आइयै कमरे लैंदे तुपदे कमरे चलदे इत्थें लोकें दे बड़ा फायदा ऐ इनें साढ़ै इद्धर म्हल्लें गी बड़ा फायदा हर इक चीज़ै दा बड़ी हर इक सुविधा मतलब इत्थें चली सकदी साढ़ै इस एरिया बिच्च श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हास्पिटल ते म्हल्ले बिच्च ग्रांऽ बिच्च हर इक कम्म चली सकदा ते हून इत्थें साढ़ै हास्पिटल दे कन्नै गै घरें कन्नै गै जिम जिम ऐ इक जिम बिच्च मुड़े म्हल्ले दे दूरा दूरा दे लोक आइयै जिम शुरू करदे जिम जुम करदे ते ओह् आइयै बाह्र दकान उप्पर आंडे दी दकान होई मीटे दी दकान होई गेई ओह् सारे किश उत्थां लेइयै अपनी जो शरीर बिच्च जे किश खाने आह्ली चीज़ां जेह्ड़े अंडे कन्नै फायदा होंदा मीटै कन्नै फायदा होंदा ओह् चीज़ां लोक खाई सकदे इत्थां खाइयै लेंदे न ते एह्दी वजह कन्नै बी दकानां चलदियां न इत्थें ठीक ऐ ते हून आई गेई करेआने दी दकान साढ़ी करेआने दी दकान बी चलदी हर इक चीज़ जिन्ना बी हास्पिटल दा जिन्ने बी बंदे कम्म शम्म करदे सारे बंदे इत्थें गै हास्पिटल दा सारा जिन्ने बी कम्म करदे इत्थां गै सामान लैंदे न करेआने दी किश बी समान होई गेआ राशन पानी जो बी ऐ हर इक चीज़ दी सुविधा इत्थें ऐ चली सकदी जो बी ऐ कम्म शम्म कमरे कुमरे बी चली सकदे इत्थें सब किश चली सकदा ते दिक्खो जी हून साढ़ै इत्थें ब्याह् होंदे ब्याह् होंदे ते इत्थें बंदा कोई डिस्पोजल दी प्लास्टिक दा कोई बी आइटम खोलू ओड़े दकान ते ओह् कम्म इत्थें ओह् बी चली सकदा ब्याह् बिच्च केह् होंदा कि ग्लास प्लेटां स्लेटां डिस्पोजल आह्लियां बंदे लेंदे न ओह् लेंदे ते ब्याह् बिच्च ओह् ज़रूरत होन्दियां ओस चीज़ दियां ते ओह् उत्थें बी उं'दा डिस्पोजल दा आह्ला कम्म बी सक्सेसफुल मतलब चली सकदा हां एह् चीज़ ऐ होर बाकी होर जियां इद्धर बाकी बाह्र दकान होई गेई इक कपड़े आह्ली दुकान होई गेई ओह् बी चली सकदी इत्थे लोग आइयै क मेटाडोरां चलदियां इत्थें दमेल दा लेइयै कटरा कटरा टू दमेल चलदियां ठीक ऐ कड़गयाल कोला लेइयै उधमपुरा तक चलदियां मेटाडोरां अप डोन करदियां इद्धरा ते साढ़े इत्थें एह् बी चीज़ चलदी की जे लोग जित्थां बाह्रा बाह्रा लोग आंदे हॉस्पिटल दा इलाज कराने केइयें लोकां नू पता नि होंदा केइयें लोक अपनी अपनी गड्डियां लै के लेइयै औंदे केइयें लोक इ'यां मैटाडोर बिच्च आंदे ते एह्दा फायदा मैटाडोर आह्ले बी बड़ा फायदा ऐ कि'यां फायदा की के ओह् आंदे कराया क़ुराया ओह् करदे इत्थै दिंदे सब किश ते ओह्दी वजह् कन्नै मैटाडोरां बी तुन्दियां चलदियां मज़े कन्नै ते एह् बी इक साढ़े गड्डियें आह्लें फायदा कि जेह्ड़े बंदे मेटाडोरां चलांदे उ'नेंगी एह् बी फायदा ऐ कि बाह्रा लोग आ दे इत्थें कराया भ पैसे देआ दे जिन्ने बी लोक अवा दे ओह् इ'यां लोक नेईं आंदे हून ते हास्पिटल ऐ इत्थें यूनिवर्सिटी बी ऐ ते एह्दी वजह कन्नै जेह्ड़े जेह्ड़े लोग आंदे बाह्रा बाह्रा बी ओह् बी इत्थें मेटाडोरै च बेहियै आई जन्दे ते ओह्दी वजह कन्नै बड़ा फायदा ऐ साढ़ा मतलब एह् कम्म बी इत्थें चलदा साढ़ै मैटाडोर आह्ला बी अच्छा जी दुई गल्ल आई फ्ही तुं'दा साढ़े इद्धर हॉस्पिटल दे बाह्र ऐटो स्टैंड ऐ बनाए दा लोकें ने अगर ब आटो खोह्ली ओड़न बैटरी आह्ले आटो खोह्ली ओड़न ते ओह्दी एह् फायदा इक बारी पैसा खरचेआ ओह्दे बाद अपना ऐटो चलाया बंदे न बैटरी आह्ला चार्ज कीता नेईंं तेल दा खर्चा ते नेईं किश इत्थां दो सौ त्रै सौ इक बंदे गी बठांदे दो सौ त्रै सौ लेइयै कोई दो त्रै किलो मीटर अग्गें छोड़ना दो सौ ढाई सौ रपेआ कमाऊ ओड़ना एह् बी फायदा उनेंगी सब तों एह् बी मतलब कम्म चलदा इत्थें ते आटो बी फायदा इत्थें आटो दा बी बड़ा फायदा ओह्दे बाद आई गेआ तुं'दा अपना जेह्ड़ा हॉस्पिटल खुल्ले दा जेह्ड़े साढ़े लोक जिन्ने बी बाह्रे दे लोक जेह्ड़े लोकल ग्रांऽ दे लोक न जिनेंगी कोई कम्म आंदा होग ओह् बी हास्पिटल कम्म करी सकदे जिनें जिनें जे जे कम्म सिक्खे दा होग उस स्हाबै दा अगर कम्म सिक्खे दा कोई इलाज आह्ला किश बी सिक्खे दा दवाइयां आह्ला किश बी सिक्खे दा ते ओह् अंदर कम्म करी सकदे हास्पिटल दे ओह् बी बोह्त बधिया असेंगी साढ़ा कम्म चलदा इत्थें मतलब असें इत्थें एह् बी नौकरी बी थ्होई जंदी इत्थें लोग इत्थें साढ़े म्हल्ले दे जिन्ने बी ऐ सिक्योरिटी गार्ड बिच कम्म करदे इद्धर हास्पिटल दी पूरी सिक्योरिटी करदे मतलब दिक्ख देखभाल करदे पूरा ध्यान रखदे ते एह् बी फायदा सानू हर म्हीने इक इक इक इक इक बन्दे गी तनखाह् थ्होई जंदी हर म्हीने सत्त अठ्ठ अठ्ठ ज्हार रपेआ बैठे दे करना किश नी बस फायदा अपना ते इक चीज़ होर ऐ सानू हास्पिटल दा इक होर फायदा ऐ जी ओह् ऐ कि अगर अस हास्पिटल दे बाह्र दकान अपनी खोलचै एहदी दवाइयें आह्ली बड़ी चीज़ां आंदी दवाइयें हॉस्पिटल किश किश दवाइयां अंदर नेईं थ्होंंदिायां हॉस्पिटल दे ते ओह् बाह्र थ्होंंदियां ओह् दवाइयां बी अस इक दकान खोलो ओड़न बाह्र ते ओह्दा बी असेंगी बड़ा फायदा कि लोग आइयै साढ़ी दकानै परा दवाइयां लेई सकदे एह्दा बी असेंगी सानू बड़ा फायदा ऐ दकान होई गे मतलब जिन्नियां बी दकान बंदा इत्थें हर इक कम्म चली सकदा के एह्दी वजह कन्नै चली सकदा इत्थै इक डी पी एस स्कूल ऐ इक यूनिवर्सिटी ऐ इक बोह्त बड्डा इद्धर नारायणा हास्पिटल ऐ जेह्ड़ा बाह्र बाह्र बाह्र देश बी चलदा ऐ एह् हास्पिटल नारायणा हास्पिटल बड़ा फायदा एह्दा असेंगी ते अस इ'यै आखना चांह्न्ने कि कोई बी कम्म जेह्ड़ा बी ओह् निक्का मुट्टा बड्डा जेह्ड़ा बी होंदा सारा कम्म इत्थें चली सकदा कोई बन्दा फाके नेईं रेही सकदा इत्थें बाह्रा आइयै बंदा इत्थें आइयै इक रेह्ड़ी बी खोलू ओड़े कोई मक्कियां बेचोग ठण्डु दे दिनें मक्कियां कम्म खोलू ओड़े कोई बंदा रेह्ड़ी बाह्र खड़ोइयै शामी तकर नुहाड़ियां जेह्ड़ियां सारियां मक्कियां शकिया बिकी जंदिया एह् बी फायदा इत्थें सब्ज़ी आह्लियां दकानां बी हैन सब्ज़ी आह्ली दकान उप्पर बी लोग आंदे हॉस्पिटल दे लोग आंदे यूनिवर्सिटी दे जिनें आना होंदा जिनें लेना होंदा ओह् लेंदे ते एह् बी फायदा कि ज्यादातर हॉस्पिटल दे लोग लैंदे एह् इसी सब्जी सुब्जियें गी ते मेरा आखने दा मतलब एह् ऐ कि इद्धर हर इक दकान चली सकदी कपड़े आह्ली दकाना न ओह् बी चलदियां न इत्थें हलवाई दी दकान ऐ ओह् बी चलदियां फोनै आह्ली दकानां सब किश इत्थें चली सकदे बाह्र दे जिन्ने बी लोग आइयै इत्थें चलदे न मै इ'यो चीज़ आखना कि साढ़े इस म्हल्ले बिच्च श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हास्पिटल दे कोल जेह्ड़ा इत्थें यूनिवर्सिटी ऐ नारायणा हास्पिटल ऐ डी पी एस स्कूल ऐ एह् साढ़े म्हल्ले बिच हर इक कम्म इद्धर चली सकदा कोई कम्म ऐसा नी ऐ जेह्ड़ा नेईं चलग हर इक इद्धर इद्धर कमरे बी सब किश ऐ हर इक चीज ऐ सब किश चलदा इत्थें मेरे म्हल्ले दे केईं लोक केईं बंदे इत्थें हॉस्पिटल अंदर कम्म करदे केइयें बंदे ने अपने अपने कोठियां बनाई दियां ओह्दे उप्पर उप्पर डबल स्टोरियां चाढ़ी दियां जिन्ने बी लोक आंदे कम्म करने आह्ले इत्थें कमरे लेई लैंदे ओह्दा बी फायदा सानू ते मेरी इ'यै गी इक मेरी तरफा इ'यै गल्ल ऐ कि भई जो बी बंदा इद्धर कम्म चलाना चाह् हर इक इद्धर कम्म चलेगा कोई कम्म ऐसा नेईं ऐ जेह्ड़ा नेईं चलेगा इत्थें साढ़े म्हल्ले बिच्च दका दकानां में तुसेंगी सनाऊ ओड़ी दियां सारियां हर इक दकान होन्दियां जेह्ड़ियां इत्थें चलदियां जिम तकर इत्थें चल दी जिम जित्थें बंदे लोक अपने शरीर आस्तै तंदरुस्त रक्खने आस्तै एह् कम्म जिम खोह्ले दा ओह्दा कम्म बी इत्थें बोह्त फायदा लोग इत्थें जिम मारदे बाह्रा दकान खांदे आंडे खंदे चिकन खंदे मीट खंदे हर इक चीज़ खंदे ठीक ऐ ते इ'यै मेरी तरफा इ'यै कि इद्धर हर इक कम्म चली सकदा शुक्रिया